آٹھ لاکھ دو ہزار چھ پانچ ہزار تین سو نو تین ہزار دو سو انیس چار لاکھ پانچ ہزار تیس سات ہزار آٹھ سو نو